हाँ बर्तनों को कई प्रकार से साफ़ किया जाता है और धोया जाता है ज्यादातर हमारे बर्तन ज्यादा समय नहीं लेते बट कभी अगर उन पर तेल और चिकनाई जम जाती है तो हमें उसको साफ़ करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योकि तेल आसानी से नहीं जाता इसलिए हम तेल के बर्तनों को ज़्यादातर अ नीबू से और राख से अ साफ़ करते हैं जिससे कि उनके ऊपर का तेल निकल जाता है और हमारे बर्तन अच्छे से चमकने लगते हैं पर ज्यादातर ऐसा नहीं होता हमारे बर्तन ज्यादातर साफ़ ही रहते हैं अगर गंदे हैं तो हमें उसको रेत नीबू सोडा इन सब से साफ़ करना होता है पर हमारे बर्तन ज्यादा टाइम साफ़ लेने में तब करते हैं जब वो कड़ी चिकनाई उन पर जम जाती है या फ़िर हम ज़्यादा खाना उसमें जला देते हैं जैसे कि हम अपना दूध जला देते हैं फिर हम उसके अंदर पानी डालते हैं तो फिर उसको निकलने में काफ़ी टाइम लगता है इसीलिए हमारे बर्तन टाइम ज्यादा इसीलिए लेते हैं क्योकि वह कड़ी चिकनाई हो जाती है